आंनि धोरोमा जाबाय ख्रिष्टियान आरो जोंनि धोरोमावहाय मोननो फोरबो दं बेफोरनो जाबाय गुड फ्राइदे आरो ख्रिसमास गुड फ्राइदेसनि सिगां जोङो ब्रैजि दिन जोङो खाजा बासिनानै थानांगौ जायो ब्रैजि हरबो जोङो थानांगौ जायो आरो जोङो गुड फ्राइदेनि उननिफ्राय जोङो खाजाखौ जायफ्रा जाग्रा बिसोर जाफिननो हायो आरो जोंहा बिनि उनाव दं जोंहा ख्रिष्टमास ख्रिष्टमासाव जोङो खाजा जायो आरो जोंहा खाजा जानायजों लोगोसे जोंहा एखुरेस्टिक सलुसनबो दं बेखौ जोङो फालिलाङो ख्रिष्टमासजों लोगोसे आरो गुड फ्राइदेआवबो जों फालियो बेफोरखौ आरो जोंहा गुड फ्राइदेआवनो दं जोंहा एसटार सानदे आरो एस्टार मानदे जों बे दिनावहाय जोङो रंजायो आरो जोङो खाजा जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा दङ ख्रिष्टमास नि जायआनो जाबाय जोङो बावहाय ख्रिष्टमासनि थाखाय जोङो फ्रिफारेसन खालामो